हेल्ल' औ नोंथाङा बेंथलनि साइकेल दखान्दार मोनना ओमफ्राय नोंथांनि दखानाव माबायदि माबायदि साइकेलफोर मोनगोन

लेदिस लेदिसखौ नांगौमोन औ दामफोरा बेसेबां बेसेबांबा मोनगोन सारि हाजारनि मोननाय दंना गैया औ

औ इस औ औ एसेफोर गारा होनबा दामा सारि हाजारजों एसे गोजौआव बेसेबां सोबा लागौमोन आरो औ

औ दे होनबालाय दे औ